भैया अञा घणी देरि लॻंदी हिते त जामु ट्रैफिक थो ॾेखारे ॿियो कोई रस्तो कान अथव छा जल्दी हलो मूंखे मुंहिंजी ट्रेन छुटी वेंदी